पारा अमीनाबाद लालबाग़ हजरतगंज कृष्ना नगर चारबाग़ आलमबाग़ दुब्बगा पराग चुंगी अलीगंज इंद्रानगर मुंशीपुलिया मवैया गोमतीनगर तकरोही रसूलपुर मुहमद पुर बैटा बक्षी का तालाब मणियाव इटौंजा चिनाट चौक